मछलीमे लहसुन परै हइ जीरा मरीच परै हइ तऽ की कहै हइ तोरी परै हइ धनिया रैची ई सारा चीज मसल्ला फराइ कऽ के फेर मछली फराइ करै हइ तेलमे अपन फराइ कऽ के फेर बनबै उतारै हइ फेर मसल्लाके खदकाके बढ़िऑं से भूजि भाजिके ओहिमे धऽके फेर से अपन खदकाके मछली बनै हइ इएह सब इएह अच्छा लागै हइ इसब होइ हीकै एनहैते बनय हय मछली इएह से बनै हइ मछली मुर्गामे फेर पियाज बन धऽके तेल मसल्ला गरम मसल्ला टेस्टीके लिए बनै हइ ओहिमे फेर भूजि भाजिके अच्छा से मुर्गा बनै हइ से धनिया परै हइ कचका धनिया परै हइ ऊपर से मीट मसल्ला परै हइ इएह सब बनै हइ मछलीके अथी मुर्गा बनि जाइ हइ इएह सब होइ हइ सब बनाबै छियै